हांव बँकेन आसले कारणान आमकां बँकेन अशी खूब एक्सपिरियंस जाता की जी जाणटी लोक जाणटी लोक येतात ती आपली पे पेन्शनाची किंवां तांकां म्हयन्या म्हयन्या पेन्शन व्हरपा येतात सो जेन्ना ती येतात तेन्ना तांकां तें कळना विथड्रॉवल म्हणल्यार कितें आमी थंय बरयल्ले आसता विड्रॉवल आनी हे सो तेंका ते कळना तेंकां तेंका ते आमकां कोंकणीन सांगचे पडटा विदड्रॉवल म्हणल्यार पयशे काडपाचे अकावंटांतल्यान पयशे काडपाचे सो तें तांकां बरोवपाक खंय कशें बरोवपाचें तें सगळें इंग्लीशेन आसता त्या खातीर आमकां तें तांकां कोंकणीन एक्सप्लेन करचें पडटा बाबा हांगा तुजें नांव घालपाचें हांगा तो अमावंट आसा तो कोंकणीन ताका सांगचें पडटा एक वन ठावजन म्हणलें जाल्यार तो एक हजार घालपाचो तें कोंकणीन घाल सांगचे पडटा ताका वन ठावजंड तुका जाय जाल्यार तो एक हजार म्हणून अशें घालपाचें अशें करून तांकां आमकां तें कोंकणीन एक्सप्लेन करचें पडटा चड चडशीं जाणां जाणटीं जांकां इंग्लीशीन खबर आसना तांकां आमकां तें सगळी कोंकणीन सांगची पडटा सगळे कितें ती किदें आमी किदें जें कावंटराचेर डिसप्ले केलां तें तांकां आमकां सगळें कोंकणीन सांगचें पडटा अशें कारणान तें आमी तें कोंकणीन करून तांकां ट्रान्सलेट करता